जोंनि ओनसोलाव राजखान्थियारि पार्टीफोरनि दैदेनगिरि हिसाबै दा बर्थमानाव बिथां मन्थु बर' सारा एम सि एल ए हिसाबै दङ बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय देरहानानै दा एम सि एल ए जानानै दङ बिथांमोनखौ मोजां मावनायनि बिथिंखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनादि दा जेरै अरुन'दय आस'नि स्किमखौ होनानै माखासे गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनो बे आसनखौ होनानै मान्थलि रां होनानै माखासे गोरिब न'खरनि आइजोफोरखौ थांनानै थानाय लामायाव इसेब्लाबो मदद खालामदों बे रांखौनो मोन्नानै गोरिब न'खरनि आइजोफोरा गाव गावनि थांनानै थानाय लामायाव इसेब्लाबो मदद मोनदों एबा बिसोरो बे रांजों गावनि न'खरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हादों गासिबखौबो नङाब्लाबो इसेब्लाबो बिसोरो मदद मोनदों फारसेथिं बिसोरनि माखासे मावनायफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जोंनि ओनसोलनि दि मोनसे दालां बे जोंनि ओनसोलनि जेरै अलसिङा दालां बे दालांखौ बिसोरो दासिमबो मावनानै होआखै बेनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनोदि मानोना बे दालाङा दासिमबो दैलां बोथोर जायोब्ला बेनि जेनलाब दालाङा दै बानाजों बुखारलाङो आरो बे ओनसोलनि गोबां मानसिफोरानो थांलाय फैलाय जानायाव गोबां खस्थ' मोनो जेरै स्कुल बायदिसिनायाव थांनायावबो स्टुडेन्सफोरा गोजान लामाजों दैलां समाव अखा बोथोराव गोबां अखा हानाय समावनो खस्थ'नि गेजेरजों गोजान लामाजोंसो गिदिंनानै थांनांगौ जायो

बाजार बायदिसिनायाव थांनायावबो गोबां हान्थिग्रा मानसिफोरा गावनि बेफार खालामनाय एबा बायदिसिना खामानिफोराव थांनायाव गोबां खस्थ' जायो बे दालाङा बोसोरफ्रोमबो दै बानाजों बुखारलांजायो नाथाय बे दालांखौ बिथांमोना एबा माखासे राजखान्थियारि पार्टीफोरा दासिमबो नायस'नाखै एबा बे दालांनि समयसाखौ दासिमबो मोजां खालामनानै होआखै एबा बे दालांखौ फाहामनानै होआखै बेनिखायनो बेखौनो बुंनो सानोदि बे दालांखौ फाहामनानै होथारनांगौ आरो बिनि मदद नांगौ आरो बेखौ राजखान्थियारि पार्टीफोरा नायथारनांगौ होन्नानै आं सानो